चिल्ड्रन बुक जे अछि से हमरा बहुत नीक लागैत अछि किआकि तऽ ओहिमे बच्चाके पढ़ैके लिए बहुत ही सुलभ भाषा सभ रहैत छै जेकि बच्चाके समझैमे आगू बढ़ैमे आगू शिक्षा ग्रहण करैमे बहुत जादा सुविधा होइत छै आओर आसानी होइत छै सरल रहैत छै आओर एहिमे चित्रके माध्यम से बच्चाके समझबैके लिए सेहो दर्शायल गेल रहैत छै जाहिसे बच्चाके बहुत आ सटीक समझमे अबैत छै आओर ई बुक हमरा हमरो खास करिके पसन्द अछि किआकि हमहुँ एगो शिक्षक छी आओर हम जे पढ़ाबैत छियै तऽ एहिमे बहुत ही सरल माध्यम से देल रहैत छै जाहिसे हम बच्चा सबके आओर बढ़िआँ से समझा दै छियै पढ़ा दै छियै आओर जैसे बच्चाके कओनो तरहके एहन मनमे सवाल नहि रहैत छै पूरा क्लीयर भऽ जाइत छै तऽ चिल्ड्रन बुक जे छै एहि चलते हमरा बहुत पसन्द अछि